ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी शासन में अभी भी कमियाँ दिखाई जा रही हैं जैसे अभी देख रहे हैं हमारे समाज में सबसे ज़्यादा शराब जो चल रहा है चुंकि हमारे बिहार में शराब पे पाबंदी किया गया सरकार के द्वारा लेकिन फिर भी कमी यहाँ हो रहे हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्र में फिर भी हमारे नए पीढ़ी के युवा वर्ग के जो भी हमारे युवक हैं वो अभी भी शराब का सेवन कर रहे हैं पी रहे हैं हमारे समाज में महंगा मिलता है जहाँ से भी होता है ढूंढ के लाते हैं पिया जा रहा है पर प्रशासन की कमी वहां ये है देखते तो हैं उसको पकड़ते हैं लेकिन पैसे लेके उसको छोड़ देते हैं यह हमारे ग्रामीण क्षेत्र में सरकार की कमी है इस पे अधिक से अधिक ध्यान दिया जाए कि जिसको पकड़े तो उसपे जो वाजिब दंड है दंड दिया जाए और शराब को बंद किया जाए इसके बाद है पर्यावरण संरक्षण स्वास्थ्य देखिये हमारे ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है स्वास्थ्य अभी बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है इसमें कहीं ना कहीं कमी हो रही है जो जैसे खेती होती है तो खेती में हम लोग क्या करते हैं अधिक से अधिक रसायन रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं जिससे हमारे स्वास्थ्य पे असर रहता है तो इसमें हमें क्या करना चहिए सुधार करनी चाहिए कि रसायनिक खाद को छोड़ करके जो हमारे जैविक खाद हैं उनकी जो है प्रचार प्रसार करना चाहिए और किसान को सलाह देना चहिए उपयोग कराना चाहिए ताकि उन खाद से हमारे चे क्षेत्र में हमारे ग्रामीण में मतलब खेती बारी किया जाए इससे भी सबसे बड़ा समस्या होते हैं हमारे पर्यावरण संरक्षण के तहत जो है हमारे जो है ऑक्सीजन जो है हमारे जो है दुषित होता जा रहा है जैसे मान के चलिए हमारे यहाँ अधिक से अधिक धुआँ होता है उससे भी हमारे पर्यावरण दुषित होते हैं जैसे पेड़ का जो है हमारे ग्रामीण क्षेत्र में अधिक से अधिक मतलब कटाव हो रहा है कट काट रहे हैं जिसके पास पेड़ है वन है जंगल हैं ओ अंधाधुंध काटते जा रहे हैं उससे भी पर्यावरण संरक्षण में मतलब समस्या हो रही है तो ये भी हमारे एक प्रकार की ये समस्या है जिस पे हमें ध्यान देना चहिए कि अधिक से अधिक हमारे ग्रामीण क्षेत्र में है न सरकार से हमें ये है कि अधिक से अधिक ध्यान दिया जाए ताकि पेड़ पौधे जो हरा भरा है वो नहीं कटना चाहिए है न ज ज़रूरत के हिसाब से होना चाहिए और अधिक से अधिक जो है पौधे लगाने का जो है एक अभियान चलना चाहिए पौधे तो लगाते हैं लेकिन सक्सेस नहीं हो रहा है तो उस पे जो है मान सरकारी भी पौधा लगाते हैं तो उसमें बकड़ी या मवेशी ये सब जो है उसको खतम कर देते हैं बहुत कम लग पा रहा है तो उसपे हमारे सरकारी मतलब जो शासन में कमियाँ हैं ताकि उसको जो है पूरा किया जाए उसपे देख रेख के लिए उसमें जो है बहाली किया जाए जैसे मान के चलिए गॉर्ड्स को कि उसको देख रेख करे या नज़दीकी हमारे जो प्रशासन विभाग हैं वो भी देख रेख करें लेकिन ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र में इसकी कमी है उसपे है न ब ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिससे जो है पर्यावरण सुधार के लिए जो पौधे लगवाया जा रहा है वह बर्बाद हो जाता है सरकार पैसा खर्च करती है लेकिन वो पौधा हमारे ग्रामीण तक आते हैं लगाया जाता है और फिर भी वो सूख जाता है उखड़ जाता है मवेशी के द्वारा वो जो है बर्बाद हो जाता है ये सुधार हमारे समाज में लाना जरूरी है उसके बाद है असमानताएं अपराध तो असमानताएँ देखिये हमी अभी हमारे समाज में भी ग्रामीण क्षेत्र में भी ऐसे देखने को मिलते हैं जो असमानताएं हैं जो गरीब हैं जो बेसहारा बे जो बेसहारा है निःसहाय है उसको असमानताएँ से देखा जा रहा है अभी भी हमारे क्षेत्र में ये सब प्रचलित कुछ ना कुछ हैं जो ऊँच नीच की भावना को से मतलब दृष्टिकोण से देखते हैं ये छोटे जाती हैं इसके यहाँ हम भोजन नहीं करेंगे ये बड़े जाति है या हम बड़े हैं तो यहाँ क्या होता है एक यह एक प्रकार की असमानताएं है तो इसको हम क्या करना चाहिए जो हमारे जो समाज के ग्रामीण क्षेत्र के जो युवाओं हैं उन पे हम जो है ऐसे जो हैं मतलब प्रशिक्षण देना चाहिए ऐसा जो उस पर ट्रेनिंग देना चाहिए सरकार के द्वारा ताकि आसमानताएँ को हम दूर कर पाए और समाज में समानताएँ को ला सके है ना इस से इसी से हमारी समाज में शांति हो सके है ना दूसरी बात है राजनीति राजनीतिक में भी हमारे यहाँ देखते हैं बहुत जो है मान के चलिए इस तरह की बात है कोई किसी के साथ है राजनीति करते हैं कोई किसी के साथ राजनीति करते हैं उसी राजनितिक में जो है मान के चलिए उल्टा सीधा मतलब देखा देखी बा जबरन ऐसा भी हो रहा है मतलब इससे भी हम जो है ये करते हैं राजनीतिक तहत जो हमारे जो चुनाव होते हैं उसमें अच्छी जो है नेता को चुना जाए अच्छे मुखिया को चुना जाए है न तो इसमें भी हमारे यहाँ कमी है तो यही है कमी जो ग्रामीण क्षेत्र में होना चाहिए जो सरकार के द्वारा कमी है यह हमारे अंदर में यही सब कमी है आज इतना ही